हेल' औ औ ओरैनोसो दंथ'यो नै ओमफ्राय मामोन औ बेरायनायाथ' बेरायहैजायो लोगोफोरजों ज' ज' जेरावबो थांनो मोनथाराखै ओरैनोबा सामार भेकेसन बाबो जायो औ ओमफ्राय फैसाफ्रा बिसिबां बिसिबां खाङो औ जेनबा थांनाय मानि जानायफोरबोथ' लांफा नांगोन नालाय संनानै लांखाबा मोजां जागोनदां ओरैनो नङाबा टाइम लागोन ना फुङावनो संनानै औ सोर सोर थाङो लोगोफोरखौ खबर होलायसै औ ओमफ्राय ओरैनो माला थांनो जायो जानाया

अमा जायैफोरनोथ' जेनबा दाउबो लाफाखानांगोन बे

औ औ औ लामायाथ' बिदिनो जाखागोन बे जोंथ' औ औ

औ सोरबा सोरबा लामाया बेंथे जाबावोसोनो जोहाथ' थांफेराबो मायाबो

औ

औ फन हरनानै ज खिथालायसै औ

औ औ जायो दे दे होमबा उनाव खबर लाफिनलायसै औ औ दे औ ज' फैसा खांनानै औ दे होमबा औ